हेल' आंनो गाबोन फुङाव गसाइगावाव थांनो गंसे अट' नांगौमोन नोंनाव अट' ड्रायबार नि नाम्बार दं नामा दङ'ब्ला आंनो खोन्थाहर अननानै